हेलो हाँ जी ये ओला एजेंसी से बोल रहे हैं आप ये हम को एक गाड़ी बुक करनी थी ये कम से कम दस पंद्रह लोग हैं आप मथुरा जाना हैं हम को ठीक है और क्या कि किराया क्या लगेगा इसका ठीक है कुछ कम कर लीजिए ऐसा क्या है जी गाड़ी तो पूरी ये जितने मेम्बर हैं उतने ही तो जाएंगे ठीक है कितना समय लगेगा ठीक है हाओ आप के किस टाइम तक आ जाएंगे घर ठीक है ठीक है गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे जितने सदस्य हैं सब आसानी से बैठ जाएंगे ना ठीक है ठीक है ठीक है आप सुबह के समय आइए छः बजे तक पहुंच जाइए आप को पता मैं भेज देती हूँ आप देख लीजिएगा ठीक है ठीक है ओके